पाबनि त्योहारमे हमरासभके यहाँ बहुत धूम धामसँ मनायल जाइ छै छठि देखियौ छठि एतेक सुन्दर मनायल जाइए जेकि पूछियौ मत वर्णन ना करू ओकर मतलब भोरबाके घाट जे देखबै हमरासभके यहाँ पोखरीपर चारो तरफसँ चकमक चकमक चारो तरफ केराके थम्ह लगाएल हइ डी जे बजैत हइ बिजली सजायल हइ ओ लैकासभके देखबै फटाफट फटक्का कोनो रॉकेट उड़बैत हइ कोनो फुलझड़ी उड़बैत हइ कोनो नागिन फटक्का उड़बैत हइ हुँ जितना सुन्दर भोरबा घाट लगैए हमरासभके ओहन पटनोमे ना सजैत हइ हँ सझिया घाटके हमरासभके चारि बजे यहाँसँ डाला उठल आ लाके घाटपर गेल दण्ड दैत बहुत लोक घाटपर पहुँचैए मतलब एतेक सुन्दर एतेक सुभावन लगैए कि पूछियौ मत हँ ओकरोसँ पहिले दशहरा देखियौ दशहरामे हमरासभके यहाँ दुर्गा जी बनैत छै बहुत सुन्दर ओकर ई टेंट आओर की कहैत छै ओकरा पण्डाल देखयसँ हमरसभके घरमे जे दशहरा होइत छै तऽ नवरात्रि करैत छै बौआसभ बचबीसभ बेटासभ हँ बहुत सुन्दर मतलब अपनासभके नओ दिनतक कमसँ कम उपवास रहैत छै आ डेलीक शामके शाम फलाहार कयलक हुँ फल फूल दूध मिश्री ईसभ से होली देखू होलीमे हमरासभके यहाँ एक दोसराके हमसभ गले लगैत छी भाय बनयके कोइ भी बैर विवाद रहलक तऽ होलीके दिन हमसभ जे गुलाल लगा देली मुँहमे पोत देली सारा बैर विरोध तामस खतम हो जाइत छै होलीमे एक दूसराके गले लगलक होली गयली लैकासभ मतलब ओकरा ओ गुलाल लगा बैठल ओकरा रङ्ग धरैत हइ आ खाय पीयैके लेल हइ बहुत सुन्दर ओ कोनो खायवला हइ तऽ मीट मछली खैलक कोनो पुआ पकवान खयलक हँ इतनेपर खतम भेलै